से जानुवारि नैरोजा थाम बा डिसेम्बर नैरोजा नै जिबा फेब्रुवारि नैरोजा ब्रै थामजि डिसेम्बर नैरोजा बा द फेब्रुवारि नैरोजा स्नि दाइन डिसेम्बर नैरोजा दाइन